میں نے جب پہلی بار کھانا بنایا تھا تو میری مدد میری امی نے کری تھی مجھے تو کچھ بھی نہیں بنانا آتا تھا لیکن میں نے جب کھانا بنانا شروع کرا تو میری امی نے مجھے بتایا کہ پہلے تیل ڈالتے ہیں پتیلے میں اور پھر جو بھی پیاز ٹماٹر مرچی وغیرہ وہ ڈالتے ہیں اور اسے بھون لیتے ہیں اچھی طرح اس کے بعد نمک مرچی ڈالتے ہیں اور اچھی طرح پکا لیتے ہیں اور جو بھی آپ سبزی بنا رہے ہوں تو پھر اسے وہ اس میں وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد ہلکی آنچ پر اسے پکا لیتے ہیں اور میں نے تو فسٹ ٹائم بنایا تھا اللہ کے شکر سے بہت اچھا کھانا بنا تھا میرے گھر والوں نے میری بہت تعریف کری تھی لیکن اب اب میں بناتی ہوں تو اب بھی بہت اچھا بنتا ہے میں نے میں نے اپنی امی سے سیکھا